हमारे भारत वर्ष में हवा पानी जगह के हिसाब से मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं जहाँ ऊपर कश्मीर में बर्फ पड़ती है तो वहाँ ठंडी हवा चलती है और निचले स्तर पे समुद्री तल की ओर आने से नीचे की ओर जाने से हवाएँ गर्म चलती है तो भारत में हमारे भारत वर्ष में हवाओं का मौसम बदलता रहता है मौसम के हिसाब से हवा पानी चेंज होता है सर्दियों में ठंडी हवा चलती है गर्मियों में गर्म हवा चलती है और समशीतोष्ण में बसंत ऋतु में सम हवा चलती है ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है तो अलग अलग जगहों हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग तरह की हवा पानी का बदलाव होता रहता है जो अति अच्छी दृष्टि से में माना जाता है हमारे यहाँ कोई प्रकोप नहीं रहता हवा पानी चलती है मौसम के हिसाब से और मौसम के हिसाब से क्षेत्र बदलते रहते हैं गर्मी सर्दी पानी बरसात सब समय समय पे बदलता है सब बरसात के टाइम पानी मिलता है गर्मियों के टाइम पे हवा अच्छी मिलती है व पानी की थोड़ी सी पानी भी अवेलेबल होता है हमारे देश में किसी चीज का अभाव नहीं रहता है इसीलिए सबसे अच्छा हमारा भारत वर्ष है